ہمارے علاقے میں مرغی جو پالتا ہے نہا مرغی سے جو انڈا بھی ہوتا ہے مرغی بھی ہوتا ہے مرغی سے بھی جو انڈا سے جو ہوتا ہے نہ چجے نکلتا ہے اور اس میں جو ہے نہ جوجے نکلتا ہے اس میں کوئی مرغی ہوتا ہے کوئی مرغا ہوتا ہے مرغی جو ہے نہا جتنا مرغا ہو ہے مرغی ہو جتنا اس کو کھلاتا ہے ہونے کے بع اتنا بڑا ہوتا ہے جتنا دانہ ڈالتا ہے جتنا حفاظت کرتا ہے اتنا بڑا ہوتا ہے بڑا ہونے کے کارن اس کو جو ہے دانا کھلاتا ہے جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا اس کا جو ہے نہا کھوراک بڑھتا ہے کھوراک بڑھتا ہے تو اس کا جو ہے نا ہائٹ وزن بھی بڑھتا ہے وزن بڑھنے کان پھر پھر بھی انڈا دیتا ہے مرغی جو ہوتا ہے ہم پھر اس میں انڈا دیتا ہے پھر انڈا دیتا ہے تو پھر اس میں انڈے میں سے پھر چجے نکلتے ہیں پر مرغا پر مرغی ہوتا ہے اس سے جو ہے نا بہت ہو جاتا ہے مطلب بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں حفاظت لگتا ہے محنت لگتا ہے بہتتے محنت لگنے کے کارن جو ہے نا پورے دی محنت کرتے ہیں اور وہ دانہ ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں اس کو سمے نہیں ملتا ہے اسی لیے اس کو پالنے میں بہت اچھا لگتا ہے پر جو ہے نا پھر انڈا دیتا اس کو تعداد ایسے ہی بڑھتے جاتے ہیں جیسے انڈا دیا پھر بچہ پھر چوجے پھر مرغا پر مرغی ایسے ہوتے ہوتے بہت سارے ہو جاتے تب اس کو حفاظت کرتے ہیں تب اس کو جو ہے بڑا ہوتا ہے جتنا بڑا ہوتا ہے اتنا کوراک اس کا بڑھتا ہے بڑھنے کے کارن پھر بڑا ہوتا ہے جتنا بھی ہو سکے جع بہتتے سارے بچے اور چجے اور مرغی اور مرغہ بہتتے سارے ہو جاتے ہیں اسی کے کارن جو ہے نا بہت پیسے بھی ہوتے ہیں اس کو مطلب بیچنے سے بھی وہ مطلب بزنس ہوا ان میں جتنا پالو اتنا پیسہ ہے اسی کے کارن جو ہے نا وہ جو مطلب مرغی کے پالن کرتے ہیں انسان جو مرغی فارم میں بھی بیچتے ہیں انڈا بھی بیچتے ہیں اسی کے کارن بیچتے ہیں اسی لیے جو ہے نا انڈا اور مرغی کا تعداد بہت زیادہ ہوتا ہے اور بچے بھی نکلتے ہیں انڈے سے اور چھوٹے بڑے مرغا مرغی جو بھی ہوتا ہے وہی سے نکلتے ہیں اسی کے کارن جو ہے نا انسان دنیا میں دیش میں مرغی پالن کہتے ہیں تو مرغی پالن میں مرغا فارم بھی ہوتا ہے مرغا مرغی بھی ہوتا ہے اور انڈا بھی ہوتا ہے انسن میں استے ہیں